हेलो ताज होटल में आपका स्वागत है मैं किस तरह से आपकी सहायता कर सकती हूँ जी जी मैम बोलिए ताज होटल में आपका स्वागत है जी जी मैम हमारे होटल में रूम अवेलेबल हैं आपको किस तरह का रूम चाहिए ए सी नाॅन ए सी डबल बेड ट्रिपल बेड सिंगल बेड सभी तरह के रूम्स अवेलेबल हैं मैम मैम फाइव थाउज़ैंड से इस्टार्टिंग है हमारे होटल में ए सी का ए सी रूम का फाइव और नॉन ए सी वाले आपको मिल जाएंगे ढाई हज़ार कुछ में पर पर डे ढाई हज़ार मतलब चौबीस घंटे का हम लोग नॉन ए सी के लिए ढाई हज़ार चार्ज करते हैं जी जी जी फाइव थाउज़ैंड मैम पाँच हज़ार रुपये जी

जी मैम आप कितने लोगों के लिए रूम का चाहती हैं जी जी जी मैम बिल्कुल मैम कपल रूम के चार्जेस अलग रहेंगे मैम कपल रूम चार्जेस तीन हज़ार हैं पाँस सौ रुपये ज़्यादा लगेगा उनके लिए मैम क्योंकि वो थोड़ा लक्ज़ीरियस होता है इस लिए जी जी बालकनी भी हैं आपको आपको और ऐसा रहेगा कि हमारे होटल में पॉलिसी ये है कि आप छः बजे से नौ बजे तक यदि आप नौ बजे तक पहुंच गए तो आपको फ्री ब्रेकफास्ट मिलता है

हाँ हाँ मैम अफ कोस अटेच हैं आप चाहें तो हमारी होटल की वेबसाइट पर जा कर आप रूम्स वग़ैरह देख सकते हैं जी हाँ जी मैम मैम आप और रूम आपको यदि अभी बुक करना है तो आपको पचास प्रतिशत पेमेंट अभी करनी पड़ेगी रूम कन्फर्मेशन के लिए जी जी बिल्कुल आप जब पेमेंट करेंगे तो आपका रूम कन्फर्मेशन के लिए आपको मैसेज आ जाएगा जी मैम आपको कितने दिन के लिए चाहिए वैसे मैम रूम जी जी ठीक है मैम ओके जी जी जी जी जी जी जी जी ठीक है मै तो आप मुझे पेमेंट कर दीजिए मैं आपको रूम कन्फर्मेशन भेज दूँगी या तो आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन भी हमारे उसमें रजिस्ट्रेसन कर के रूम बुक कर सकते हैं पर आप फ़ोन कर के कर रहे हैं तो आपको फिफ्टी परसेंट पेमेंट के द्वारा तुरंत आपको रूम का कन्फर्मेशन मिल जाएगा मैम आप कभी भी चेकिंन कर सकते हैं फिर उसके बाद उस डेट के लिए ठीक है ओके मैम जी जी ओके मैम ठीक है धन्यवाद मैम बुकिंग के लिए जी